ٹیکنالوجی کے حساب سے اب تو پہلے تو پینسل کٹر یا رنگ سے کلر کیا جاتا تھا آرٹ بنایا جاتا تھا اب تو کمپیوٹر کے ذریعہ سب سارا کچھ بنایا جاتا ہے تھری ڈی آرٹ بنتا ہے کمپیوٹر سے ہی جو اس میں کر کے اس کے بعد باہر میں کیا جاتا ہے اب تو کافی آسان ہو گیا ہے اور بہت سارے کام بھی ایجی ہو گئے ہیں جو آٹ کرتے ہیں ان کے لیے پکچر بنانا کچھ بھی کرنا بہت سارے یہ ہے کلر سے ہوتا ہے کمپیوٹر کے ذریعہ اس کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر بنایا جاتا ہے اب تو پہلے سے آسان ہو گیا بہت کافی پہلے تو پینسل سے ہی بہت کافی محنت کے بعد اس آٹ کو تیار کیا جاتا تھا اب تو کمپیوٹر سے ہی کسی چیز کا کرنا ہو مطلب ایجی آسان ہو گیا ہے پہلے سے کافی آسان ہو گئی ہے پہلے تو بہت ہی سے بنایا جاتا تھا اب تو کمپیوٹر سے کئی کئی طرح کے آرٹ بنائے جاتے ہیں تھری ڈی ہوا بہت سارے ہیں جو جیسے بنتے ہیں